शिक्षा आओर ज्ञानक क्षेत्रमे हम खुद बी ए कयने छी उन्नीस सए नवासीमे आओर बी ए केलाके बाद हमरा जेनाकि घरसँ परिस्थितिके हिसाबसँ नहि आगू बढ़ि सकलियै लेकिन हमर पैघ लड़का जे छथि ओ गाँवमे अपन पाँच टा विद्यार्थीके पढ़ैते पढ़ैते अखन पचास साठिटा विद्यार्थीके पढ़बैय हमर टोलमे मतलब अशिक्षामे बहुत कमी रहै लेकिन हम अपन लड़काके एहिमे प्रोत्साहित कए कऽ कहलियै जे दू चारि टा बच्चाके पढ़ाबै ओहिसँ तू अपनो पढ़ै धीरे धीरे हमर बच्चा पी जी कयलक यऽ आओर बच्चो सबके पढ़बैया तत्काल जे छै गाँवमे एहन कोनो घर नहि यऽ कि जाहि घरसँ दू चारि टा बच्चा पढ़ै लए नहि जाइया कोचिंगमे पढ़ैके क्षेत्रमे तकरीबन हरेक गाममे खास कएके हमर गाँव हमर टोलमे बहुत सुधार भेलैया आरो सुधारक अपेक्षा यऽ कि हमहुॅं जे छै बच्चा सबके ग्रामरके शिक्षा दै छियै आओर आइकाल्हि तऽ ऑनलाइन सेहो खुलि गेलैया जेकरामे नीक शिक्षक सब जे छै अपन प्रशिक्षण दऽ रहल छै जेनाकि खानसर जे छै एकर ऐं ऑनलाइन पढ़ाइ बड़ा नीक यऽ जेकरा सऽ बहुत बच्चा हमरो सबके गाँवसँ निकलल अछि दू चारिटा बच्चा आई एस के तैयारी सेहो करैया मतलब एहि क्षेत्र मे जे छै मिला जुलाए कऽ देखै छियै आइसँ बीस साल पचीस साल पहिले बच्चा सब ओहिने महीष माल चरबै रहै जे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आइ ओ लेवल पर आबि गेलै कि एहन कोनो घर नहि छै जेकरासँ एक एक टा बच्चा अशिक्षित छै जाहि लेल शिक्षाके क्षेत्रमे एहन कोनो घर नहि छै जेकरा से एकटा लड़का पाॅंच टा लड़काके बैसा कऽ पढ़बैया अपनो पढ़ैया अइसँ भेलै कि लड़का सबके पढ़ैके अपनो जे छै एकटा ई भऽ गेलै आ दोसर माय बाप पर जे छै बोझ नहि बनि सकलैया लड़का पाँच टा लड़काके पढ़बैया अपन वएह कमाइसँ अपन आगू बढ़ैया जाहि से की होइ छै शिक्षाके भी सञ्चार भेलैया आ अपनो पढ़ाइ लिखाइके जे छै हिनका सबके सुविधा मिललैया जे गार्जियन पर भार नहि बनि सकलै खास तौर पर जेना जे छै नीक शिक्षा जे छै नीक शिक्षामे जेनाकि इंग्लिश वगैरहके जे छै शिक्षाकके कनेक अखन अभाव छै गाँवमे जाहि लेल बच्चा सब जेकरा जे पोजिशन छै जेकर जे खर्चाके हिसाब सऽ ऑनलाइन पढ़ि कऽ अपन इंग्लिशो सीखैया खास कैरके इंग्लिश सिखैमे जे छै बच्चा सभके कने दिक्कत होइ छै आरो हिन्दीके क्षेत्रमे तऽ तकरीबन मिला जुलाए कऽ जे छै ई सभ नीक जेकाँ पढ़ैया आओर हम हरेक बच्चा सबके कहै छी अहाँ सब मैट्रिक पास कए कऽ दुइए चारिटा बच्चाके पढ़ाबू आ वैह पैसा शसँ अहूँ सब जे छै धीरे धीरे धीरे धीरे कए कऽ आगू बढ़ब खास करके आइके दौड़मे बच्चा सबके पढ़बाक असुविधा बहुत कम छै चूँकि हरेक टोलामे अपन कोचिंग खोललैये बच्चा सब ओकरामे बच्चा सब जाए कऽ पढ़ै लिखैया गाँवके बगलम इसकुल छै लेकिन इसकुलमे अखनो तक जे छै मास्टर सबके बहुत कमी छै आओर नीक प्रोत्साहित मास्टर सभ नहि छै नीक प्रश प्रशिक्षण बला मास्टर सबके बहाली एहि दुआरे नहि होइ छै जेना हमरा सब पैघ जाइत छी हमर सबके बच्चा सत्तरि पचहत्तरि परसेन्ट अंक आनैके बाद भी नौकरी अखन तक नहि लागलैया आ छोट जाइतक बच्चा सब मैट्रिक पास कए कऽ यदि चालीसो परसेन्ट पचासो परसेन्ट नम्बर छै तऽ ओकर सबके नौकरी पहिले भए गेलै हमर साथ मे जते भी बिद्यार्थी सब पढ़ै रहै तकरीबन बच्चा सबके नौकरी भए चुकलैए लेकिन हमसब अखन तक ओहिने रहि गेलौ बच्चा सबके पढ़ेलो लिखलौ बड़ा कठिनसँ कोनो तरह सरकारी नौकरी भए जाए लेकिन सब बच्चा ग्रेजुएट करबाए देलियै लेकिन अखन तक ककरो कोनो भी तरहके नौकरी नहि मिललैया एहि दुआरे शिक्षाके क्षेत्रमे खास कैरि कऽ ब्राह्मण समुदाय के जे लोक छै सबसऽ नीक पढ़ल लिखल बच्चा सब हमर जातीमे छै आ बढ़िऑं टैलेंट सब छै लेकिन ओकरा सबके नौकरियोके अभावमे फिजूल इधर उधर घुमैत रहैया आ वएह छोटका जाइत के बच्चा जे छै मैट्रिक इन्टर कए कऽ सब सरकारी नौकरी कए रहल छै हमरा सबके बच्चा एहनो छै कि सबके प्रोत्साहित करै के लिए अपन दुआरे पर बजा लेलक दसटा बच्चा सबके भी पढ़ै लिखै पढ़ाए दै छियौ ई कहै छियौ एहि हिसाब सऽ जे छै हमरा सब तऽ गिरल छियै आओर आगू बढ़बाक के लिए सरकारसँ अनुरोध करै छियै कि कमसँ कम हमरो सबके आरक्षण जे छै दियौ जै से हमरो सबके बाल बच्चाके नौकरी हुए हमरा सब पढ़बाक लिए बच्चा सबके लिए जमीन जगह उपजा बाड़ी सबके त्यागके पढ़बै छियै लेकिन एकोटा बच्चा आइ तक नहि निकललया वएह आसामे पढाए रहल छियै जे काल्हि भऽ कऽ नोकरी हेतै शेष ब्राह्मण जातिमे तऽ इएह छै